میرا نام محمد طالب ہے میں نے اپنی پڑھائی اے این سی سے فیفتھ تک گیان امرت پبلک ہائی اسكول سے كی ہوئی ہے پھر اس كے بعد میں نے سكس سے ایٹ تک اپنی پڑھائی ایڈین پبلک اسكول میں كی ہوئی ہے پھر اس كے بعد میں نے نائن سے ٹوویل تک كی پڑھائی اسلامیہ انٹر كالج سے كی ہوئی ہے اور انٹر كے بعد میں نے اپنا گریجویشن كرا گریجویشن میں نے ایس ایس كالج شاہجہاں پور سے كیا ہوا ہے اور اس كے بعد آج میں ہوٹل كلاسک میں مینیجر كی پوسٹ پہ لگا ہوا ہوں اور میں اپنے گھر والوں كی ماں باپ كی مدد كر رہا ہوں